मूंखे लॻे थो त सितारनि ऐं ब्रहमांड जे बारे में वधीक ॼाण हासिलु करे असां न फ़क़्ति साइंस जे मसलनि खे सम्झी था सघूं साइंस जी गहिरी ॼाण हासिलु करे था सघूं पर स्प्रिचुएलिटी याने जंहिंखें बियॉंड साइंस चयो वेंदो आहे उन जे राज़नि खे बि गहिराईअ सां सम्झी था सघूं छोजो सितारनि ऐं ब्रहमांड जी ॼाण हासिलु करण ऐं इन विषय ते वधीक गहिराईअ में वञण सां असांखे साइंस जी हाईएस्ट लेवल जी ॼाण मिले थी साइंस जे केतिरनि ई सुवालनि जा जवाब मिलनि था ऐं तंहिंखां सवाइ बियॉंड साइंस तर्फ़ु वञण जो वञण जा द्वार बि खुलनि था याने ब्रहमांड जा केतिरा ई राज़ु खुली था वञनि जॾहिं असां इन विषय ते गहिराईअ सां ॼाण था हासिलु कयूं ऐं इहो मां पंहिंजे ज़ाति आज़मूदनि सां ई चई रही आहियां छोजो मूंखे एस्ट्रोनॉमी में जेको तमामु घणो इंट्रस्ट आहे इन में सितारनि जी ॼाण हासिलु करण में जेका दिलचस्पी आहे त उन सां गॾो गॾु जॾहिं मां सिंधी साहित्य या सिंधी अदब खे पढ़ियो त मूंखे लॻो त जेको असांजो पुराणो सिंधी अदबु आहे उन में जेके सूफ़ी संतनि जूं ऐं साहित्यकारनि जूं अदीबनि जूं ॻाल्हियूं चयलु आहिनि जेके परमात्मा जे बारे में ऐं क़ुदिरत जे बारे में ॼाण ॾिनलु आहे त उहे सभु मूंखे सचु लॻण लॻियूं ऐं उन्हनि जो मतिलबु मूंखे तमामु गहिराईअ सां सम्झण अचणु लॻो त इन करे मूंखे लॻे थो त जेको बि माण्हू इन विषय ते वधीक दिलचस्पी रखंदो हुजे जेको सितारनि ऐं ब्रहमांड जी ॼाण हासिलु करण जी राह ते हलंदो उन खे परमात्मा ताईं पहुचण जो रस्तो बि ज़रूर मिलंदो ऐं उहो रस्तो तमामु सहुलो बि लॻंदो इहा मुंहिंजी पर्सनल मुंहिंजो पर्सनल एक्सपीरिएंस आहे ऐं मां इहो सजेस्ट करणु चाहींदसि त इन विषय ते वधीक ॼाण हासिलु कजे अॼुकल्ह दुनिया बि इन ते बियॉंड साइंस ते घणेई कुझु करे रही आहे ऐं स्प्रिचुएलिटी ते अलॻि जेकी बि ख़ोज थी रहियूं आहिनि मूंखे लॻे थो जेकरे इन्हनि ॿिन्हिनि खे एस्ट्रोनॉमी ऐं स्प्रिचुएलिटी खे गॾिजे त ब्रहमांड जो हर राज़ु खुली थो सघे ऐं असांखे साइंस जे हर सुवाल जो जवाब बि मिली थो सघे